जय झूलेलाल हीअं त ॾाढियूं शयूं माण्हू पंहिंजे हथ सां ठाहींदा आहिनि ऐं गिफ्ट तौरु ॾींदा आहिनि हीअं त मुंहिंजो जीअं की शौक़ु आहे त मां क्रोशा जा पर्स अलॻि अलॻि कलर जा ठाहींदी आहियां वूलन जा ऐं डोरीअ जे धागे जा उन्हनि जे अंदरु मोती सिपियूं विझी करे उनखे असां क्रोशा जा पर्स ठाहींदा आहियूं जीअं त असां हुनमें स्वैटर प्लस को फोन कवर टीवी कवर टेबल कवर अलॻि अलॻि कलर जा ठाहे करे असां चङनि ई फ्रैंड्स खे दोस्तनि खे गिफ्ट ॾिनी आहे ऐं मुंहिंजे आड़े पाड़े में बि मां इहे पर्स हुनमें बोस ठाहींदा आहियूं हेअरनि जा रिश्तेदारनि खे बि गिफ्ट ॾींदा आहियूं क्रोशा करण सां मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं मनु प्रसन थींदो आहे हिन करे मां क्रोशा प करण पसंदि कंदी आहियां जय झूलेलाल